नमस्ते सर कार के सोरूम से बात कर रहा हूँ जी बताइए जी हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन कार आई है डिजिटल माडल की है इलेक्ट्रिक वाली है कार और आपको यह कम दाम में ही प्रोवाइड की जा रही है इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है मैं आपको सारे बेनिफिट्स बता देता हूँ सर पहली बात तो यह है कि जी जी जी मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ सर पह पहली बात तो ये है कि पहली ये हमारी जो है मार्केट में नई कार लांच हुई है जिसमें कि इसमें फ्यूल नहीं लगता है यह इलेक्ट्रिक वेहिकल है लाइट से आप चार्ज करेंगे और पाँच घंटे चार्ज करते हैं तो आप आराम से सत्तर पचहत्तर किलोमीटर चल सकते हैं और सर इसमें इस्मोक वाला प्रॉब्लम नहीं है धुँआ नहीं होगा और आराम से साउंडप्रूफ है सुन पा रे हैं सर जी और यह आपको जो है पाँच लाख तक की रेंज में मिल जाएगी जी और सर इसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं पहली बात तो यह है आपको जी बिल्कुल आप जैसा कैस में डिलीवरी कराना चाहते हैं या फिर फाइनेंस पर लेना चाहते हैं आपको सारे मोड आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे आपको दे दिए जाएँगे आप लोन में अगर लेना बेहतर समझते हैं तो लोन में ले लीजिए वो सुविधा भी हमारे यहाँ अवलेबल है जी तो आप इस इस कार की बुकिंग लेना चाहते हैं जी कब तक बता दीजिए तो उस डेट तक की आपकी बुकिंग यहाँ से कन्फर्म करता हूँ और आपको जो है जो भी आफर उस टाइम का चलेगा अगर आप जल्द से जल्द हमारे यहाँ से लेते हैं तो आपको और अच्छी सुविधा दी जाएगी और आपके कैस डिस्काउंट भी मिलेगा इस पर तो आप बताइए कब तक कराना चाहते हैं इस बुकिंग को जी बिल्कुल

जी तो ठीक है आप जब जब आप अगले मंथ में आप आइएगा तो एक बार हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा उस टाइम जो बेनिफिट चल रहे होंगे आफर चल रहा होगा तो हम आपको वो ऑफर सारे जो हैं आपको दे देंगे उस टाइम में और सर बताना चाहूँगा कि अगर इसमें और हमारे पास माडल अवलेबल है अगर आप आएँगे हमारे सोरूम पर आप ऐसा करिए कि आप किसी दिन अपना समय निकाल कर थोड़ा सा हमें समय देंगे हमारे पास देख के और अच्छे कम दाम में अच्छे माडल जो है आपको अवलेबल करा देंगे हमारे पास में कई सारे रेंज में हैं प्लस कलर में हैं आप जब जब भी हमारे यहाँ भिजिट करते हैं तो हम आपको जो है सारे ऑफर जो चलेंगे बता देंगे जी नमस्ते